हांवें इयरफोन फस्ट टायम ऑर्डर केलो तो म्हाका बरो मेळुना मागीर तो बरो मेळ्ळ ना म्हूण परत आनी एक हांवें ऑर्डर मारलो तोवू बी म्हाका बरो मेळो ना रोकडी तेजी वायर पिड्ड्यार जावपा लागली आमकां जो पळय इलेक्ट्रीक मेळटा ते प्रोडक्ट बरो मेळ मेळना एक फावटी हांवें

आमकां हांवें चार फावटी इयर एअर फोन मारलो तरीक सुद्दां ते मेळूं ना मागीर अशे हेजेर तुमी किदें करप ते बरे लोका खातीर प्रोडक्ट दिवपाक जाय आमी पयशे तुमचे डेलीवरी बॉयाक दिता आनीक ते परत काय आमकां मेळना एक धा दीस समज यूज केलो इयरफोन जाल्यार ते परत मेळना लास्ट तेजी डेले एक्सी एक्स्पायरी सात दिसाची आसता म्हणून म्हण जे पळय इयरफोन आसले ते बरे मेळना तुमचे ते तुमीन बऱ्या लोकांक दिवचे आनीक बरे क्वॉलिटीचे विकपा दिवपाक जाय म्हणून सांगता एर फोन आसा पळय ते बरे दियात लोका खातीर